हँ हमरा सभके मैथिली भाषामे जे इएह छै जे पहिला शब्द जे छै से हमसभ इएह पुछलहुँ जे हँ यौ कतय जाइ छियै यौ कि समाचार छै यौ रोजमर्राके जिन्दगीमे जे कियो कतहु रहल तऽ कोनो भी भाषाके लिए सभसँ पहिले इएह उपयोग केलहुँ हमसभ हँ यौ कि की समाचार छै ठीक छै यौ कतय जाइ छियै यौ मतलब इएहसभ हमरसभक दोस्त यार सभमे रहल कियो भी रहल तऽ हुनकासँ बाहरो सभमे तऽ हमसभ रहलहुँ तऽ अपना भाषा सभमे इएहसभ हँ यौ की ठीक छियै की समाचार छै यौ सभ इएहसभ हमरसभक भाषा रहल आओर हमरसभ जे से कतहु गेबो केलहुँ तऽ हमरसभक इएह रहल प्रणाम यौ हँ यौ कि समाचार छै ठीक छियै यौ तऽ इएहसभ हमरसभक ओतय मतलब कोनो भी जे अथी जे करबै प्रश्न हमरसभक इएह अबै छै हँ यौ ठीक छियै कि समाचार छै यौ इएहसभ हमरसभक मैथिल पहिला शब्द इएह भेलै इएहसभ हमरसभक रहल हँ राम राम जय राम जी की हँ यौ की समाचार छै यौ इएहसभ हमरसभक रोजमर्राके जिन्दगीमे रहै छै तऽ हमसभ पहिला शब्द इएह इस्तेमाल कयलहुँ यौ की समाचार छै ठीक छियै आओर सभ बढ़िआँ छै इएहसभ हमरसभ हँ अपना सभकेँ पैघ जे रहलथि हुनका सभकेँ गोर लगै छी चचा राम राम चचा इएहसभ कयलहुँ हमसभ मैथिलमे जे छै से इएहसभ हमरसभक अथी रहैत छै बुझलियै कि नहि पैघ सभकेँ जय राम जी की हँ चचा गोर लगै छी हँ बाबा गोर लगै छी बुझलियै कि नहि इएहसभ हमरसभक पैघ सभकेँ अपन जय राम जी की अपन इएहसभ भेलै आओर किछो जे अपन